हेलो क्या मेरी बात कुनाल यादव से हो रही है बोलिए क्या प्रॉब्लम थी आपको

गेंदा चौक के पास हाँ तो आपको क्या पता करवाना था कोई चेकअप वेकप करवाना था डायबिटीज़ का अच्छा मतलब आपको परहेज परहेज के बारे में पूछना था हाँ तो मैं जैसा कि आपको बता देता हूँ मैं कि डायबिटीज़ मतलब सुगर सुगर का सबसे बड़ा दुश्मन ही सुगर होता है समझ रहे हो मतलब जैसे शक्कर हो गया कोई मीठा खाना हो गया अगर ज़्यादा से ज़्यादा मीठा नहीं नहीं आपको क्या है शुगर छोटी बीमारी नहीं है उससे जैसे आपको कोई छोटा सा घाव भी हुआ है तो सुगर के कारण बहुत बड़ा हो जाता है वो तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको जैसे शुगर से परहेज करना है तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ नोट्स वो याद रखिएगा आप चावल कम से कम खाना है आपको शक्कर में शक्कर वगैरह जो मतलब मीठा खाना है उसको कम करना है और खाने का भी विशेष ध्यान रखे सुबह दो रोटी खाना है फिर रुकना है फिर दो रोटी खाना है ऐसा नहीं कि लगातार आप पेशेंट को हाँ पर उसमें वो भी ठीक है मतलब मैं आपको उस केबल का प्रयोग बता रहा हूँ कि आपको मतलब ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना है

और बाकी फिर देखेंगे बता दीजिएगा आप मुझे लाके जो है कल चेकअप करवा दीजिए ओके नंबर लिख देंगे हम